हँ बिहारमे छात्र एक शिक्षा प्राप्त करबाके लेल कोन कोन चुनौतीके सामना करऽ पड़ैत अछि सङ्केत लागत दूरी गुणवत्ता समावेश राज्यक तुलनामे शिक्षाके गुणवत्ता आओर सुविधा सरकारी शिक्षा बिहारमे जे अइ से विद्यालयके बहुत कमी अइ विद्यार्थी सब जे अइ से केना के केना जे अइ से कोचिंग तोचिंग कऽ के जे छै से पढ़ि लिखिके दोसर दोसर जगहमे जाके ओ जे अइ से कऽके जे अइसँ बी ए एम ए एम बी ए जते डॉक्टरी सब दोसर दोसर विद्या बिहारके बड़ा कमजोर जे अइ से छल तऽ एखन आब किछु किछु जे अइ से के के पाठकके कहियौन जे ओ बेचारे जे छै से किछु सुधारक जे जे अयला है से एला हँ जे ओ सुधार करै छथि तऽ अखन विद्या व्यवसाय सेहो बढ़ि गेलै हँ सब जे अइसँ सब इसकुलमे बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ जे अइसँ दनादन जे अि से भऽ रहल छै तऽ यएह सब जे अइसँ हम विशेष जे अइसँ की कहू सब तऽ दुनिआँ जनिते छै जे केहन दुनिआँ छै केहन सरकार तै लऽके जे बिहार विद्याके सबसँ कमजोरी छै तऽ अइपर जे अइसे सरकारके ध्यान देबाके लेल बहुत जरूरी छै गाँव गाँवमे जे अइसे विद्याके लेल जे है से ढ़ङ्ग कला व्यवस्था होबऽके चाही